हांवें आतां ते माणें बी करपा शिकलां तें पयल्यार म्हज्या भयणी पळयल्लें करताना तेजे कडल्यान पोवन घेतले मागीर हांव करपा लागलें मागीर इल्ले इल्ले करून जावपाक लागले अशें हांव यू ट्यूबाचेर बी पळयता बरें किदें आसा तें डिजायन बीन आनी करता जेन्ना आतां आतां ते मातशे दोळ्यांचे जायना म्हाजे कडेन करपाक तकली सकयल घालपाक पण खंयचे डिजायन नवो येयल्यार रोकडे करता हांव आनी भुरग्यांकूय बी शिकयता भुरगीं बी नवो डिजायन येयल्यार दाखयता म्हाका अशें करून आनी ते मातशे आतां सूत बी सारके बारी आसता न्हू घालपाक बरें जायना आतां पयलीं सारकें सूय मोटें येतालें आतां सूत बी म्हारग पडटा वेस्ट करपाक जायना कसली आजून मागीर ते करता मातशें हात बी बोरोन येता शिवपाचें मातशें हें जाता सुयेन मातशें जमना बरें घालपाक वूल विण्टा आनी फूल मिण्टां अशें दोन तीन अशें पयलीं स्टाटींग अशें चक्र पळोवक पडटा वोंग पडलें जाल्यार मागीर तें सारकें जायना सारकें नीट वचपाक जाय परत सोडचें पडटा परत करचें पडटा दोन तीन फाटीं सोडचें पडटा परत करचें पडटा मागीर सारकें जाता तुजें ट्रॅवल जावपा जाय जाल्यार मागीर तेजे सूत कशें तशें घालचें पडटा म्हजे करून मागीर तें म्हणजे दुसऱ्या बी शिकयता हांव दाखयले जाल्यारू आनी आतां चडशे लोकांक टायम नासता न्हू रेडीमेड मेळटा लोक चड विकतें धाडटा आतां पयलीं लोकेन मात्सो मातसो टायम वेस्ट करनासलें करून नासतालें करपाक तशें आमी बी आतां तितलें लक्ष घाली ना पूण करता आमी आजून परेन माणें तरी करतात माणें शिवण मागीर पोपलीन भरपाचे ते मातशे सुयो बियो त्यो मातश्यो बोटांक तोपता भरतना आटी घालतना बीन आतां चडशें बुऱ्यांक टायम नासता न्हू दाखोवपाकूय बीन यू ट्यूबाचेर बरें कळटा आतां दाखयता सारकें कशें घालपाचें कशें सूय काडपाचें ती कशें करपाचें तें डिजायन सागळे दाखयता यू ट्यूबाचे बरें आसा सगळें मेळटा कितें कितें विसरलें जाल्यार दिता आयता ती कशें आसता तें